एहि गामसँ उत्तर एकटा चर अइ ओहि चरमे देखै छियै अगहनके बाद ओ छियै सब बाहरी चिड़ै सब सेहो आबै छै आओर ओ अपन अथी केलक आ पहिने तऽ लोक मारियो लैत रहै लेकिन आब लोक ओहिपर प्रतिबन्ध छै तऽ आब मारै नहि छै लेकिन चिड़ै अबै छै बाहरियो चिड़ै सब देखै छियै